टेम्पू सब हन जैसे कि सस्ता छै हन ओकर बाद हन बड़का गाड़ी मतलब बोलेरो होलय जीप सब होलय ई सबमे तहन तनी महँगा पड़य छै आओर ओकर बाद लम्बा सफर हन छोटका गाड़ीसँ तऽ जाइ नहि सकय छी आर छोटका गाड़ी एहन छै कि जे भी चलय हन छै कभी नहि चलय छै जल्दी मतलब समयपर मिलय नहि छै इसीलिए बड़का गाड़ी करय छै हन तऽ ओकरामे किराया जादा लगय छै तहन अपना टेम्पू हन छै कि जे तनी रुकय छै रुकय लए पड़य छै तऽ ओकर बाद टेम्पू सब मिलय छै तऽ ओकरा सबसँ अपना जा सकय छै लेकिन छोटा मतलब लगीचमे जे रहय छै तऽ ओकरासँ टेम्पू सबसँ जा सकय छै आओर ओकर बाद हन छै कि बस छै ट्रेन छै तऽ ट्रेन और बस ट्रेनके लिए इंतजार करे लए पड़ै छै आ बस छै हन जे ओकर किराया तनी ज्यादा छै आर छै की जे अपना बसपर टाइमसँ पहुँचाय देल जाइ छै तऽ ओही सबके कारण आओर मोटरसाइकिलमे जब तक पेट्रोल खतम हो जाइ छै हन कभी कभी होइ छै कि रस्ता हन चलय छै तऽ पेट्रोल सब खतम हो जाइ छै तऽ फेर ओकर बाद पेट्रोल डलेतय तब आगे बढ़तय नहि तऽ हन जहाँ के जहें रहय छै तऽ तनी दिक्कत छै हन ओइ खातिर अइसँ छोटका गाड़ी हन जे छै टेम्पू ऑटो बैट्रिकवला हन टेम्पू सब होलय ई सब हन से अपना चलि जाि छै आबय छै आर सही सलामत बढ़िआँसँ हन पहुँचा दै छै हन जगहपर यही सब छै आर की